جیسا كہ ہم سب جانتے ہیں كہ جیسے ایكسرسائز ہوتی ہے ویسے ہی ڈانس بھی ہمیں صحت مند رہنے میں بہت مدد كرتا ہے كیوں كہ اس سے جب ہم رقص كرتے ہیں تو اس سے ہمارا بلڈ سركولیشن وہ ہے وہ بہت ٹھیک رہتا ہے لوگوں میں بلڈ پریشر كی بہت كم بیماریاں دیكھی جاتی ہیں اور جب بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے تو اس سے ہماری ماںس پیشیاں بہت تندرست ہو جاتی ہیں اور ہم بہت فریش فریش سا فیل كرتے ہیں اس كے بعد اس میں لوگوں میں جب بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے تو ہارٹ اٹیک كا خطرہ بھی نہیں رہتا اور لوگ خوش اس لیے محسوس كرتے ہیں كیوں كہ جب ہم اندر سے اپنے آپ كو ٹھیک تندرست محسوس كریں گے تو ہمارا من اور دماغ بھی اسی طرح سے خوش رہے گا